میرے علاقے میں اموات کی کچھ اہم وجوہات ہیں جو اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں میرے علاقے میں اموات کی اہم وجہ ایک زہریلی بیماریاں جیسے ڈینگو اور ملیریا دل کی بیماریاں اور ڈائبٹیز شامل ہیں اس کے علاوہ روڈ ایکسیڈنٹس اور پالیوشن سے متعلق ریسپریٹری پرابلمس بھی ایک بڑی وجہ ہے حالانکہ پچھلے کچھ سالوں میں بچوں کی اموات کی شرح میں کمی آئی ہے لیکن پھر بھی یہ ایک کنسرن ہے خاص طور پر نیونیٹل مورٹیلیٹی ریٹ جو پہلے اٹھائیس دنوں میں اموات کی شرح ہوتی ہے اب بھی اونچا ہے اس کی وجہ پراپر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا نہ ہونا اور میل نیوٹریشن ہے شر شیرخوار بچوں کے لیے ویکسین دستیاب ہیں اور حکومت کے ذریعے فری ایمیونائزیشن پروگرامس بھی چلائے جا رہے ہیں

سرکار نے کئی اسکیمس لانچ کی ہیں جو چھوٹے بچّوں کی دیکھ بھال میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں کچھ اہم اسکیمس ہیں جیسے کہ جنانی سرکشا یوجنا یہ اسکیم گربھوتی عورتوں کو فائنینشیل اسسٹینس فراہم کرتی ہے تا کہ وہ ہاسپٹل میں ڈیلیوری کروا سکیں دوسری ہے انٹیگریٹیڈ چائلد ڈیولپمنٹ سروسز یہ اسکیم بچوں گربھوتی عورتوں اور نرسنگ مدرس کو نیوٹریشنل سپورٹ ہیلتھ کیئر اور پری اسکول ایجوکیشن فراہم کرتی ہے تیسری ہے مشن اندرا دھنش اس اسکیم کا مقصد ان بچّوں اور گربھوتی عورتوں تک ویکسین پہنچانا ہے جو پہلے سے ایمیونائزیشن سے رہ گئے ہیں چوتھی ہے راشٹریہ بل سواستھ کریا کرم کاریہ کرم اس اسکیم کے ذریعے بچوں کو ہیلتھ اسکریننگ اور ٹریٹمنٹ فراہم کیا جاتا ہے تا کہ کسی بھی ہیلتھ ایشو کا جلدی پتہ چل سکے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے مجموعی طور پر میرے علاقے میں اموات کی مختلف وجوہات اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سرکاری اسکیمس ہیں جو ہیلتھ کنڈیشنس کو بہتر بنانے میں مددگار ہیں ویکسینس کی اویلیبلٹی اور ہیلتھ کیئر پروگرامس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تا کہ ہر بچہ صحت مند رہے